وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی آپ سیمانچل فرنیچر والے سے بات کر رہے ہیں آپ کا استقبال ہے سیمانچل فرنیچر میں بولیے کیا بات ہے جی جی جی آپ کو میرا نمبر کس نے دیا

جی ہمارے یہاں ہر طرح کا سامان مناسب قیمت میں ملتا ہے میں تقریباً بیسیوں سال سے جی فرنیچر فرنیچر کا کام کر رہا ہوں میری دکان پہ کرسی پلنگ مہاراجا پلنگ آپ کو ہر طرح کے فرنیچر کے سامان ملیں گے آپ میری دکان پہ آئیے اور آپ کو مناسب قیمت میں ہر سمان مل جائے گا اور ہماری دکان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے ہمار دکان میں جو فرنیچر کے سامان بنائے جاتے ہیں وہ سیسم کی لکڑی اور ساکھو کی لکڑی سے بنائی جاتی ہے کیا آپ کو صوفہ بھی چاہیے جی صوفہ کا پرائز دو لاکھ روپیہ ہے

اگر آپ جی یہ سب کا دام اتنا ہی ہوتا ہے اگر آپ پلنگ لینا چاہیں تو ان کا تین اور اگر مہاراجا پلنگ لینا چاہیں تو ان کا پرائز پانچ لاکھ روپیہ ہے

یہ دکان پورنیہ میں واقع ہے ٹھیک لائن بازار میں ہے آپ آئیے آپ لائن بازار میں آئیے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیکم